चार से पाँच साल शुरू करने के लिए है क्योंकि उस उस समय जो उनका विकास बुद्धि का विकास होता है वो चीज़ सीखने के लिए और उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है वो चीज़ें बनाकर उस चीज़ को उसको एक एक उत्सुकता मिलती है बच्चे को और उन चीज़ों से काफ़ी उनको मतलब लगाव हो जाता है और ड्राइंग और पेंट और रंग तो आपको पता ही है कि रंगों उस बच्चों से बहुत प्रेम होता है तो ये जो मैं पाँच से चार चार पाँच साल ये बच्चों की सही उम्र है और ड्राइंग और पेंटिंग इसी उम्र में हो जानी चाहिए